कानून अँधा होता है जो भ्रष्टाचारियों की मदद करता है और जो गुने मा मासूम रहते हैं जो निर्दोष रहते हैं उनके साथ पक्षपात करता है क्योंकि उसके कई ऐसे ओहदे रहते हैं जिन्हें लोग हर गुनेहगार जिन्हें मुजरिम लोग खरीद लेते हैं रुपये पैसों के बल पर नेताओं की कुर्सियों के बल पर अपनी निर्दोषिता होने कि वजह बावजूद भी ये निर्दोष व्यक्ति फांसी पर चढ़ जाता है और जेल की हवा का कठघरे में खड़ा रहता है और जिसने जुर्म किया रहता है वे कानून को पैसे दे के किसी भी लालच से लुभाव से अपनी और कर के निर्दोष की बलि चढ़ा देता है इसी कारण कानून पक्षपात करता है कानून हर तरह से कानून में कहीं ना कहीं से उतार चढ़ाव रहते हैं जिस प्रकार धनी व्यक्ति अपने जुर्म को कानून से छुपा लेता है पैसों के दम पर परन्तु कोई गरीब व्यक्ति अपने निर्दोश होने तक का सबूत तक नहीं दे पाता कानून को की मैं गुनहगार नहीं हूँ मैं निर्दोष हूँ परन्तु कानून कई मर्तबा भी पक्षपात कर देता है और निर्दोश बलि चढ़ा दिए जाते हैं और अमीर घूमते रहते हैं